سینٹرل ڈہلی ضلع کی آب و ہوا کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر گرمی جا مارچ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے مارچ کے بعد مارچ کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوا اس بار گرمی بہت لیٹ پڑی ہے مئی جون میں اسٹارٹ ہوئی گرمی اور اس کے بعد بارشیں شروع ہو گئی ہیں جس سے ہر جگہ باڑھ آ باڑھ آ گئی ہے اور باڑھ آنے کی وجہ سے کئی ضلعوں میں باڑھ آ چکی ہے یہاں پر چاندنی چوک دریا گنج میں اور لوگ باہر سے دیکھنے کے لیے بھی آئے کہ زے گوا کے مزے لے رہے تھے وہاں پر باڑھ باڑھ کے اس میں اور سردیوں میں سردیوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے سردیوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے ایک دم سینکتا ہوا ٹھنڈا نکلتا ہے ایک دم کڑک کڑکاتی ٹھنڈ میں کڑکتا ہوا پانی آتا ہے جس میں ہاتھ بھی دھونے کا من نہیں کرتا اور اس بہت تیز کی ٹھنڈ پڑتی ہے جبکہ وہ دسمبر اور ج جنوری فیبرری تھری منتھ کی ہوتی ہے زے ٹو منتھ کی ہوتی ہے جنوری اور فیبرری میں زیادہ ہوتی ہے ٹھنڈ